हेलो हम आहाँ आहाँ आहाँ रोहित रेस्टुरेंट सँ बाजि रहल छी हम रानी कुमारी बाजि रहल छी सुनलहुॅं जे हमर दोस सब कहै छलाह कि आहाँके रेस्टुरेंट मे बहुते बढ़िया खेनाइ सब मिल रहल छै तऽ हमहूँ सोचलहुॅं जे दोस आओरके बात देखै छियै मंगाके कऽ कि हम कुछ देर पहिले आहाँकेँ रेस्टुरेंटमे पनीर के आर्डर करने छलहुॅं बट आब हमरा ओ आर्डर कैंसिल हटएबाक यऽ हमरा दोसर चीजकेँ आर्डर करबाक यऽ हम आहाँके रेस्टुरेंट के नाम बहुते सुनने छी जे आहाँके मतलब बहुते वेराइटी के आर्डर सब मतलब बहुते चीज सब मिल रहल यऽ तै दुआरे हमर दोस सब कहलक कि तै दुआरे ओ कैंसिल पनीर केँ हटएबाक यऽ आओर हमरा टिकी आलूकेँ आर्डर दै केँ यऽ तै दुआरे आहाँ हमर आर्डर फेरसँ लऽ लियऽ आओर हमरा भेज देब आहाँ